ہم کو بہت زیادہ پسند ہے کبڈی کھیلنا کبڈی کھیلنے میں بہت سارا خوشی ملتی ہے کبڈی کھیلتے وقت ہم کو بہت اچھا لگتا ہے ہم جاہتے ہیں اچھا سے اس کو مطلب جاتے ہیں اس کو چھونے کے کوشش کرتے ہیں چھو لیتے ہیں اتنا اچھا نکلتے ہیں کہ ہم کو پکڑ نہ لے ہم کو مطلب پکڑنے کا ڈر لگتا ہے اس پر مر جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کو بہت سارا زیادہ خوشی ملتی ہے کبڈی کا ہر چیز کا خوبی ہے سب کو اپنا اپنا پسند رہتا ہے کون سا کھیلا ہم کو زیادہ پسند ہے کبڈی اسی لیے ہم خوب کھیلتے ہیں کھیلنے وقت ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں جب کھیلنے وقت اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں تو چھونے کا کوشش کرتے ہیں جب چھو لیتے ہیں تو اتنا بھاگتے ہیں تیزی میں کہ چھو کے ہم کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے ہم زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب خوشی ہو جاتے ہیں تو ہم جیتتے ہیں جیتتے ہیں تو بہت سارا اووٹئل جو ملتا ہے تو ملئے گیا مگر عجیبے خوشی رہتا ہے خوشی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جیتنے کا بعد سب کو خوشی رہتے ہیں ہم کو آپ کو سب کو ہوگا کاہک سب کا کھیلا اپنا اپنا پسند ہے ہم کو زیادہ کبڈی کھیلنا پسند ہے کبڈی وقت ہم بہت خوشی مناتے ہیں